हेलौ अअ औ हमो औ औ अ ओरैनोथ' नाखौ फुंनिफ्राय गुरोब्ला जेनेबा सानसु खिनिसिमावहाय सेरनैसोया मोनो बा बिनिफ्राय नोङो फुंनिफ्राय गुरनानै मोनाजासिम गुरोबा थिन किजि सोखौहाय मोननो हायो आरो थिन किजिबा साराय थिन किजि बेफोरखौहाय मोननो हायो ओरैनोथ' नाया गोबां दङ दा गिदिर नाबो दङ फिसा नाबो दङ दा माने बेनि गेजेरावहाय गुरनायावथ' एसिग्राब गिदिर गिदिर नाखौ जोङो बोखांनो हाया दा बिनिखायनो माखासे नास्राय दङ बोथिया दङ ओरैनो थुरि सिंगि माखासे फिथिख्रि ना मावा माबामाबि ना दङ आरो दा बेफोरखौनो गुरो आरो अ बेखौथ' जायोबो आरो लोगोसे फानोबो आरो ओरैनोथ' खिजियाव गोथाङाव जेनेबा फवाफोराव जोङो माब्लाबा साथि थाखा सथुर थाखा बिदिनि हैयो ना लाइयैना बे ना मोजांफोरा इसे दाम माखासेफोरा एखस' थाखासिमख्लाय मोनहैयो गिदिर बामि नाबा बा बोथियाबा जायोआनो इसे गुबुन गुबुन जायगानिफोरबो फैयो माने बायग्राफ्रा बुरजा जायो माखासे गामि खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्रा हमफैयोआनो अ जागोनदे फैबानो जाबाय माब्लाबा फैबा खबर हरबानो जाबाय दे अ दे